हम हम भैस पालते पाली हूँ हमारे घर में तीन है एक भैंस है एक पड़िया है एक बच्चा छोटा सा है पड़वा है उसको हम सुबह उठते हैं तो उसको कबार ओबार डालते हैं और भूसा डालते हैं घास डालते हैं और उसको खरी मिलाते हैं पिसान मिलाते हैं उसको खिलाते हैं खिला पिला के उसको भाई बांधते हैं छांय फिर उसके बाद दोपहर में उसके धोते ओते हैं तो फिर तीन बजे उसके फिर चारा ओरा डालते हैं डाल ओल के उसको पिसान खरी फिर चलाते हैं तो खेत में जाते हैं तो उसको घास थोड़ा छीलते हैं हरिअर ओरिअर उपार उपार के गेहूँ में कहीं भी मिलता है खेत में से उसको लाते हैं तो उसको पीटते हैं भाई डंडे से कि उसका माटी निकल जाए अच्छे से वो साफ हो जाए तो उसको हम लोग मसीन में काटते हैं काट ओट के उसको फिर डालते हैं ओ खाती है फिर उसके बाद खा ओ लेती है तो दूध निकालते हैं निकाल ओकाल के जब भाई ढेर रहता है तो उसको हम लोग बेचते हैं बेच ओच के थोड़ा सोचते हैं कि खरी पिसान थोड़ा पशु आहार भाई हम लोग लाए इसलिए थोड़ा बेच देते हैं और जब थोड़ा रहता है तो हम लोग उसको पकाते हैं तो वो थोड़ा खा ओ लेते हैं तब नहीं देते हैं और जब ठंडी आती है तो उन लोग के भाई ठंडी लगती है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये भी तो जानवर हैं ये लोग भी तो थोड़ा अच्छे से रखें तो उसके हम लोग झार सीते हैं बोरा ओरा के फाड़ के फिर उसके सीते हैं उसके ओढ़ाते हैं फिर मरई में बांधते हैं अंदर उसको बांध ओंध के और फिर जब बरसात आती है तो उसको भाई हम लोग बरसात ज़्यादा जब होती है तो कीचड़ हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं भाई इसका तबियत खराब हो जाए तो हम लोग उसको भाई अंदर बांधते हैं कीचड़ ओचड़ थोड़ा हटाते हैं साफ सुथरा करते हैं और फिर जब भैंस बच्चा देती है ताे उसको हम लोग भाई अजवाइन हल्दी गुड़ उसको पका के हम लोग उसको खिलाते हैं बेसन भी खिलाते हैं तेल भी पी उसको पिआते हैं और खिला पिला के बांधते हैं जब गर्मी आ जाती है तो उन लोग के गर्मी भी लगती है तो उसको हम लोग धोते हैं धो ओ के थोड़ा छांहे में बांधते हैं ऐसे करते हैं भैंस गोरू का देखभाल